हलो चङो तव्हां कहिड़ा कहिड़ा फ्रूट रखंदा आहियो फ्रूट त अथव त सुठा ऐं ताज़ा न मूंखे वरी छा आहे की सेणनि में मोकिलिणा आहिनि त पोइ सेणनि में हा अंब बि चङणा ई खपनि सॼो टोकिरो ठाहे करे सजाए करे ॾियणो आहे पोइ कहिड़ो अघु अथव अंबनि जो कहिड़ो अघु अथव हेॾा महांगा हा हा पर हाणे छा कयूं सेणनि खे ॾियणो त पवंदो नी सुठो करे त पोइ वरी नी मूंखे तव्हां भले किले किले जा ठाहींदा हुजो पर मूंखे तव्हां पंजनि किले जे अंबनि जो टोकिरो ठाहे ॾींदव उहो त आहे पर हाणे सीजन जो काने त पोइ महांगा बि आहिनि नी त तंहिंखां वरी मां ईअं थी सोचिया की ॿियों टोकिरो आहे न सभु गॾु फ्रूटनि जो ॾिया भाई नारंगी थियूं चीकू थिया ॿियों अनानास हुजेव सूफ़ हुजेव डाख ऐं डाखनि जी त भेण हींअर सीजन आहे पोइ उहा त सुठी हूंदी भले साई ॿ हुजे त वरी कारी बि हुजे हा ईअं न त थोरा घणा वरी तव्हां हेॾो वठूं तव्हां त पोइ थोरो घणो अघु त घटि करे ॾिजो नी हा हा पोइ तव्हां ईअं न पोइ बीं टोकिरीअ में तव्हां कहिड़ा कहिड़ा विझंदव फल हा हा भले सूफ़ बि पंज किलो विझो न उहो टोकिरो भले वॾो थिए ॿियों स्ट्रॉबेरी हा ॿियों स्ट्रॉबेरी हींअर अचे थी भले हिकु ॿ पैकेट हुन जो बि खणी विझी छॾियोसि हा ॿियों चवांव पई त नाका अथव नाका न ईंदा आहिनि नाशपतीअ वांगुरु उहे अथव हा सभु हा सभु भले त पोइ भले सेणनि में जेको सुठो लॻे उन तरह सां तव्हां ठाहे छॾियो भई जीअं ॾह किलो जो ॿियों टोकिरो थे ऐं अंबनि जो त पाणे पंजे किले जो टोकिरो पहिरियां ई ठहिराइ छॾियो अथऊं त उहो हिकु करे छॾियो ऐं ॿिए में भले सभु गॾु फ्रूट जीअं सुठा लॻनि ऐं ईअं अंगूर बि ॿई विझोव सावा बि विझिजो कारा हा हा पोइ भले पैसा मां नी मां तव्हांखे जी पे करे ऐं पहुचाए छॾींदीमांव ऐं तव्हांजो ऑडर थी वञेव त मूंखे फ़ोन करे छॾिजो त पोइ वरी मां पोइ मां हीअ न पंहिंजे ख़ुदि खणी वेंदी ऐं ॾिजो सुठा वरी त मथां सेणनि मां मेणो अचे त हेॾो मोकिलियो अथई हा भले जीअं वरी ॿियों दफ़ो अचूं अहिड़ी घणी हा भले ठीकु आहे हा हा हा हा